मैथिली भाषा सुनयमे मोन लगय छै सब लोग कहलक जे जे ई मैथिली भाषा बोलहो बोलहो तब ओएह बोललहुँ तब सुनयमे मन लगय छै गन सब हमसब ब्राम्हण छी मैथिली भाषा सुन बोलय छियै बहिनो कन गेलहुँ माइयो कन गेलहुँ सगरे नहिरा आर गेलहुँ तऽ सगरे मैथिलिये भाषा बोललहुँ सब ओएह बोलैत रहलहुँ मैथिली भाषा